हमरा जे छै मतलब खाना जे बनबय छियै हम खाना अपनेसँ बनबय छी किएक कि हमर बचिया छोट यऽ तऽ हमरा खाना अपने टा बनायल नीक लागइए हमरा मतलब हमर सासु माँ खाना कभी काल कहइये जे नहि हम कनियाँ हम बनाय दै छी खाना अहाँ की कहय छै बच्चाके पकड़ू तऽ हमरा मतलब बढ़िआँ नहि लागइए किेएक कि हमरा खाना बनायब अपनेसँ बढ़िआँ लागइए आओर बच्चा जहिया सासु माँ पहिरय छथिन किएक कि बूढ़ सूढ़ रहय छै तऽ बूढ़ेसँ जे बूढ़ सूढ़ रहय छै जे सासुरमे रहय छै तऽ कनि टा अदब लागइए तऽ कनि टा हम अपनेसँ ओइ खातिर खाना बनबय छी आओर कहय छियै सासु माँके अहाँ इेए बच्चा पकड़थु हम की कहय छै खाना बनबय छी तऽ हमरा अपनासँ खाना बनबयमे नीक लागइए हमरा अपन खाना अपन हाथके नीक लागएइ